हैलो हां जी नमस्ते होर बच्चे ठीक ओ साढ़ी क्लास ते साड्ढे बारां बजे होनी ही ते ओह् में थोह्ड़ी जाम लग्गे दा हा गड्डियें दा ते केह् आखदे में थोह्ड़ा लेट पुज्जना नेईं क्लास ते होई गै जानी ऐ पर में थोह्ड़ी लेट पुज्जना ऐ शायद अद्धा घैंटा थोह्ड़ी लेट पुज्जां पर क्लास ते होई जानी ऐ थुआढ़ी ठीक ऐ बाकी बच्चें गी तुस ग्रुप च मैसेज बी पाई ओड़ेओ ते उ'नेंगी बी सनाई ओड़ेओ बाकी आह्लें गी बी ठीक ऐ